आं हॅलो हाॅटेल वृंदावन आं हय तुमी म्हापसा टॅक्सी स्टँडा कडेन आशिल्लें तेंच वृंदावन न्ही आं हय हय म्हाका न्ही आशील्लें जेवणाची ऑर्डर दिवपाची आशिल्ली तुमचें तें आसा पळय पनीर टिक्का मसाला तें सामकें बरें लागता आं खावपाक टेस्ट मस्त आसा ते डिशाची खूब हाॅटेलांतलें हाडून पळयलें आमी तुमच्या सारकी टेस्ट खंयच मेळूंक ना आमकां तेंच बरोबर तुमचे जे गोबी मन्चुरियन आसा पळय तें सुद्दां मस्त प्रिपेरेशन आसा डिशाची तुमच्या म्हाका खूब आवडटा तें म्हाका न्ही आज दनपारां जेवणाक खातीर ऑर्डर दिवपाची आशिल्ली एक काम करात एक पनीर टिक्का मसाला बरयात आनी एक गोबी मन्चुरीयन बरयात तेच बरोबर पनीर टिक्का मसाला खातीर लावपा खातीर स नान जाय आशिल्ले तेयीय बरयात आनी तुमची होम डिलिवरीची फेसीलिटी आसा तुमचें कडेन आं हय आसा न्ही आं बरें जर म्हाका ही सगळें न्ही पार्सल म्हण होम डिलीवरी जाय आशिल्ली हय परतो बरोवन घेत पत्तो आसा ए फिफ्टीन गौरी शंकर गणेशपुरी हावजिंग बोर्ड काॅलनी म्हापसा गोवा तुमकां लेंडमार्क जाय आसत जाल्यार बरोवन घे आं गणेश विद्या मंदीर हायस्कूल हय कितल्या वेळान येतलें आं बरें एक धा पंदरा मिनटांनी आं बरें बरें चलता थँक्यू